غازی آباد ضلع میں بہت سارے مقامی میڈیا آؤٹلیٹس اور معلومات کے ذریعے سے ایسے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں یہ دکان اور زمین کمیٹی کے بہت طریقے سے اور مضبوط رکھتے ہیں کیونکہ انہیں مقامی میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے سے ہی ہم لوگ ہم لوگ طور پر مضبوط رہتے ہیں اور بہت ساری مقامی اخبارات ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہی نہیں جیسے کہ دینک جاگرن اور ہندوستان جیسے بہت سارے مقامی اخبارات اور ان مقامی مقبروں میں سے معلومات حاصل کرتی ہوں کہ دنیا میں کون سی چیز کہاں پر ہوئی کون سا حادثہ پیش آیا یا اور بھی اور بھی ضروری چیزیں ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں

بھی کہیں کہیں پر کمیاں کی جاتی ہیں تو ان ساری چیزوں پر غور دینے کی ضرورت ہے تا کہ ہمارے ضلع کے اندر جو بھی کمی ہوں ان کمیوں کو دور کیا جا سکے